ہیلو آپ ٹراویلس سے بات کر رہے ہیں جی میں نے آدھے گھنٹے پہلے آپ کے اپلیکیشن سے ایک کیب بک کی تھی جی ہاں اس وقت اپلیکیشن میں میگزمم پندرہ منٹ کا وقت دے رہا تھا اب میں یہاں پر آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوں انتظار کر رہا ہوں لیکن آپ کا ڈرائیور آ نہیں رہا ہے جی اب مجھے جہاں پر پہنچنا ہے وہاں پر وقت کی ایک حد ہے اس کے بعد اگر میں گیا تو میرا وقت اور پیسہ دونوں فضول ہوجائے گا جی نہیں نہیں اب میں وہ ٹیکسی منسوخ کروانا چاہتا ہوں برائے مہربانی مجھے میری رقم واپس کردیں جی بہت بہتر ہوگا جلدی کردیں